میں پچھلے سال بمبئی گیا تھا جانا تو نوکری کے سِلسلے میں تھا لیکن میرا سفر یادگار واقعہ بن گیا میں نے وہاں جامع مسجد کے پُرسکون ماحول میں فجر ادا کی پھر وہاں سے انٹرویو کے لئے پہنچا جو میرے لئے ایک نیا تجربہ اور نئی چیلنج بنا پھر میں وہاں کی بھیڑ بھاڑ اور اِنفرا افراتفری کے ماحول سے آشنا ہُوا وہاں کے سمندروں سے لُطف اندوز ہُوا جو بہت وسیع تھے بہت یادگار تھے جِن کو اپنی نظروں سے قریب سے دیکھا تو ایک خوشگوار سا محسوس کیا موجوں سے نہروں سے وابستہ کِھل کھلاتی آواز میں ایک الگ سی کشمکش کشش تھی ہندوستان کی مشہور تاریخی مقام گیٹ وے آف اِنڈیا دیکھا اور اپنی حُبّ الوطنی کے جذبے کو محسوس کیا اور اپنی وطنی جذبات کا اظہار کیا حُب الوطنی کی جذبات کا ہے جو میرے لئے ایک یادگار منظر ہے اِس کے بعد میں نے ممبئی اِس شہر کے مقدس مقام مقدس روحانی مقام حاجی کی درگاہ کی طرف رجوع کیا جو دلِی جو دِلی طور پر پُرسکون محسوس کیا اور اِن کی اہمیت اور معلومات سے فیض حاصل کیا وہاں جانا میرے لئے ایک نہایت ہی اہم اور خاص تجربہ تجربہ تھا اُن کی عظمت سے واقف ہونا میرے لئے بڑے عظیم عزم اور فخر کی بات تھی اِن ساری وجوہات وجوہات پُرکشش حالات اور مناظر کی وجہ سے میرے لئے یہ سفر بہت یادگار بن گیا